ہيلو جى مجھے يہ لوكيشن پہ آپ ٹيكسى بھيج ديجيے ميرے كو جانے كا ہے ايئر پورٹ ٹھيک ہے اور جى ٹھيک ہے بھيج ديجيے ميں انتظار كر رہا ہوں ايک آدھے گھنٹے ميں ميرے كو نكلنے كا ہے ايئر پورٹ كے ليے ٹھيک ہے اولا سے بات كر رہے ہيں نا آپ جى ٹھيک ہے ميرے كو جلدى بھيج ديجيے اچھى بات ہے چليے ٹھيک ہے اچھى بات ہے ہيلو كون بات كر رہے اچھا ٹيكسى آ گئى ٹھيک ہے ميں نكل رہا ہوں ابھى باہر آ رہا ہوں ميں ٹھيک ہے اچھا ٹھيک ہے جلدى سے جلدى نكل رہا ہوں ميں ٹھيک ہے جى اچھى بات ہے ٹھيک ہے چليے ہاں بوليے اچھا ايئر پورٹ تو آ گيا ميرا ابھى ٹھيک ہے اچھا آپ كے پاس پے ٹى ايم ہے فون پے کرنے کا ہے ميرے كو يا فون پے جى پے ہے يا آپ كے پاس پے ٹى ايم ہے جى ميں تمیں پيمنٹ پيسے ادا كردوں گا ميں آپ كو فون سے آن لائن كردوں گا ٹھيک ہے ٹھيک ہے پے ٹى ايم ہے آپ كا اچھا ٹھيک ہے ميں پے ٹى ايم سے ميں پيسے ادا كر ديتا ہوں ٹھيک ہے